जय झूलेलाल रोज़ु रोज़ु त इहे छोला दाल चांवरु कढ़ी चांवरु था खारायो नओं सालु अचणु वारो आहे नईं नओं आइटम करे ॾेखारि करे खारायो जीअं मेथी या मेथी जा पकोड़ा पालक पालक पनीर आनी बसरु कुझु नओं आहे हिते या पुदिने जी चटिणी वग़ैरह नओं आइटम करे ॾेखारि नओं सालु अचणु वारो आहे या त जलेबियूं तरे करे रस मलाई ठाहे